पूर्णियामे छै तऽ ढेरी छै खेल एकेडमी लेकिन हमरा ओतने पता नहि अइ कियाकि हम खेलसँ जुड़ित ओतने जानकारी नहि राखै छी लेकिन छै पूर्णियामे अधिक छै जे जेकि छै तरह तरहके बच्चाके ने अपन एकेडमीमे जोड़िकऽ प्रशिक्षण दै छै मेहनत करै छै ओहि बच्चाके पिछु जेकि ओ बच्चाके जिन्दगीमे आगू किछु करी सकै बहुत बच्चा बहुत होइ छै की नेशनलपर जाइ छै कोइ स्टेटमे जाइ छै बहुत एकेडमी होइ छै जेकि कोनो किरकेटमे गेलै कोइ फुटबॉलमे गेलै कोइ हॉकीमे गेलै कोइ कबड्डीमे गेलै बहुत तरहके खेलके एकेडमी छै पूर्णियामे जेकि बहुत मेहनत करै छै बच्चाके पिछु दिन राति एक करि दै छै बच्चाके पिछु की बच्चा जाइ बच्चाके ओकर सक्सेस हुअए ओकर एकेडमीके नाम हुअए लेकिन बच्चो होइ छै बहुत तरहके पदक जीतकऽ आनै छै नेशनल पदक आनै छै स्टेट आनै छै ओकरबाद कोइ ककरो ककरो आइपीएलोमे सेलेक्शन भऽ जाइ छै कोइ कोइ होइ छै की गोल्ड मेडल आनि लै छै कोइ सिल्वर आनि लै छै